आप शॉपसी से बोल बात कर रहें हाँ मैंने दस तारीख़ को एक कुर्ती ली थी जिसकी कीमत चार सौ रुपये थी लेकिन कपड़ा जो उसका है डिफेक्टेड निकला तो हम को एक्सचेंज करना है तो आप कब तक कर लेंगे और क्या प्रोसीज़र एक्सचेंज करने की ये भी मुझे बता दीजिए जी वो पहले उस में जाना है एक्सचेंज उस में ऑफर में उस उसके बाद ओके और सर हमारे जो मैंने फ़ोन पर पेमेंट करी थी तो वो भी रिटर्न चाहिए है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है ओके तो कित लगभग कितना टाइम लग जाएगा फ़ोन अच्छा पर मैंने ये किया था एक्सचेंज मैंने एक्सचेंज मैंने डाला था लेकिन सात दिन हो गए कोई आया नहीं बंदा वो पार्सल अपना लेने और ना हीं मेरे पैसे रिटर्न आए

मैं कंप्लेन कर दूँगी नहीं तो आप मेरे को एक डेट बताइए कि आप कब तक कर लेंगे क्योंकि एक हफ़्ते से ऊपर हो रहा है और कोई भी मतलब उसको लेने भी नहीं आया और मेरे पैसे भी रिटर्न नहीं आए कपड़ा भी डिफेक्ट निकला सर लेकिन उस में तो जी लेकिन सर इस में तो लिखा है ना कि एक हफ़्ते के अंदर आपका रिटर्न हो जाएगा और पैसे वापस मिल जाएंगे लेकिन अभी तक नहीं हुआ गायत्री नगर से मैं बात कर रही हूँ मेरा नाम प्रिया पाठक है हाँ गायत्री नगर में बैलेट घाट बैलेट घाट और श्याम आटा चक्की के सामने

ओके और मैं एक मतलब अभी तीन दिन और वेट कर लेती हूँ नहीं तो मुझे कंप्लेन करनी पड़ेगी